हैलो नमस्ते आं में इयै बोल्ला नी आं कदूं दियां गोवा जाना आं बड़ी शैल जगह ऐ टिकटां चाही दियां मिगी लब्भना पौग दिकखना पौग मिगी मेरे कैलेंडरै ई थ्होई जागियां टिकटां तुसें मिगी दिक्खना पौग लब्भना पौग एह् ठीक ऐ ठीक ऐ में ते होई जानियां बस मिगी थोह्ड़ा जादै निं में बोलदी तुसें ई लक्ख रपेआ लग्गी जाना तुस अपने बंदे ओ में जादै अस्सीं धोड़ी करी सकदी आं तुस आयो शामीं ते में सनाई ओड़गी सनाई ओड़गी ठीक ऐ ठीक ऐ आयो तुस पैसे लेइयै आवेओ ठीक ऐ